ऐसे बहुत से आसन हैं जो कि हमको ताक़त और लचीलापन भी होते हैं और जिससे हम हमको ताक़त भी मिलती है जो कि खाना खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए तथा सीधा कमर पे हाथ रखकर एक बार लेफ्ट की तरफ़ तथा दूसरी बार ला राईट की तरफ़ झुकना चाहिए और तथा सीधे पेट के बगल लेटना चाहिए फिर सीधा पीठ के बगल में लेटना चाहिए ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे योगा हैं जो लची जो लचीलापन है तथा घुटनों के बल मोड़कर बैठना चाहिए तथा हवा में थोड़ा उछ्ल कूद भी करना चाहिए ऊछल कूद करने से भी हमारी ताक़त बढ़ती है तथा हमेशा सिर को ऊँचा करना चाहिए तथास हमेशा कम कमर से नीचे हमेशा लचक रहनी चाहिए हमेशा लचक करके नीचे झुक करके तथा फिर ऊपर उठने से भी हमारे शरीर को को ताक़त मिलती है तथा खाना खाने के बाद हमको चालीस कदम पैदल चलना चाहिए पैदल चलना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद हमको सोना नहीं चाहिए जैसा खाना खाने के तुरंत बाद सोने से पेट में अनेक प्रकार की समस्या होती है जैसे गएस बनना कब्ज़ बनना आदि अनेक प्रकार की समस्या होती है इसे खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद हमको टहलना चाहिए तथा खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए या तो खाना खाने से पहले आधा घंटा पी लें या खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए और सुबह खाली पेट दो चार लहसुन कली लहसुन और दो गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए इसे पीने से भी हमारे पेट में गैस नहीं बनती है तथा हमेशा अपने हाथों को मलना चाहिए ऐसके मलने से हमारे चेहरे चेहरे पर भी रौनक़ आती है और योगा करने से अनेक बीमारियाँ भी दूर होती हैं जैसे मोटापा अच्छा तो हाइट बढ़ने में भी योगा करने से मदद होती है और शरीर दुबला पतला रहता है हाँ आ अनेक बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं योगा करने से शरीर में ताक़त भी बढ़ती है तरोताज़गी बनी रहती है शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है हमारा ब्लड् सर्कुलेसन भी बना रहता है हाँ व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहती है